जी भैया अच्छा आर्मी कट टाइप के बाल कटवाने हैं आपको हाँ मीडियम साइज़ हाँ कट जाएगा ना आपका भाई पैंतालीस मिनट बाद आप आ जाइए आपका नंबर लग जाएगा भाई आज सनडे का दिन है और बहुत सारे लोग हैं सात पास में मेरे और

अच्छा नहीं तो हाँ न्यू वाली सॉप पर आओगे या ओल्ड वाली पर एक सौ पचास रुपये तो भाई वैसी फेमेलिटी दे रहे हैं ना नहीं नहीं छोटे हो जाएँगे भाई पर सर्विस ऐसी दे रहे हैं तो उस हिसाब से रेट भी रखा है

आपको सिर्फ़ यह बाल ही कटवाने हैं दाढ़ी भी बनानी थी बाल ही कटवाना अच्छा अच्छा आप आ जाइए आपका नंबर लगा देते हैं ओके ओके